आं हांव साईप्रसाद उलयता म्हणल्यार हांव कोंकणीचेर रिसर्च करतां आता कोंकणी भाशेचेर आय आय ह्या सायडीर ए आय मॉडेला साठी पण आतां म्हाका तेंचे खातीर तुमचे कडच्यान डेटा जाय आशिल्लो तर म्हाका अशें विचारपाक जाय की आतां जी कोंकणी भाशा आसा ती कितले तरेन उलयतात आनी कशी उलयतात आनी खंय खंय उलयतात खंयचे खंयचे वाठारांत उलयतात अशें म्हणजे कोंकणी भाशा कितली स्प्रेड जाल्ली आसा अशें हेजे बद्दल म्हाका म्हायती जाय

ओके आनी ही आतां कोंकणी लेंग्वेज आतां म्हाका जो डेटा काडपाक जाय जाल्यार म्हाका हांगां रियल लायफ एग्जांपल अशीं मनशां खंय खंय अशीं मेळटली म्हणल्यार आतां म्हाका आतां डिफरंट डिफरंट एकसेंट आसा पय आतां जो क्वेशन विचारलो तेचे सांगले तुमी तेजे बद्दल आतां म्हाका डेटा काडपाक जाय जाल्यार खंय अशी मेळटली ओके हय बरें तर या थेंक यू